کیا اپنے پی ٹی اوشا کے بارے میں سنا ہے کیا آپ اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتا سکتے ہیں اور آپ ایسے حیرت انگیز اسپورٹس وومین سے کیا سیکھنا چاہو گے ویسے تو میں ایک ہاؤس وائف ہوں مجھے پی ٹی اوشا کے بارے میں پتہ نہیں ہے میں کم پڑھی لکھی ہوں ویسے میں نے سنا ہے پی ٹی اوشا کم عمر میں ہی کچھ سولہ سال کی عمر میں ہی کھیل میں شامل ہو گئی تھی اور انہوں نے سب انہوں نے تھوڑی ہی عمر میں ایشیا چیمپن بھی جیتا تھا اور وہ سب سب پر سب کھیلوں میں بھاری تھی اور میں ان سے یہی سیکھنا چاہوں گی زیادہ تر جب جب کوئی کسی کھیل میں کسی اسپورٹس میں ہو تو اس کے اس جس چیز کے بارے میں